جی دیکھیے ہمارے شاہجہاں پور ضلع میں جو مقامی نقل و حمل کے اختیارات میں سے سب سے اچھا جو ہے وہ ای رکشہ ہے کیوں کہ یہ ای رکشہ گلیوں میں بھی چلا جاتا ہے ہمیں جہاں تک جانا ہے وہاں تک پہنچاتا ہے چاہے اسٹیشن ہو چاہے روڈ ویز ہو اسکول ہو کالج ہو یا آفس ہو وہاں تک پہنچاتا ہے یہ سب سے اچھی سواری ہے آنے جانے کے لیے اور کرایہ بھی بہت کم لگتا ہے آپ دس روپیے دے کے کہیں بھی جا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ تو کوئی بھی سستی یہاں پہ چیز نہیں ہے یہ سب سے اچھی چیز ہے ہمارے آنے جانے کے لیے جو سواری ہے اس میں بیٹھتے بھی آرام سے ہیں بارش میں بھیگتے بھی نہیں ہیں گرمی میں دھوپ بھی نہیں لگتی ہے اس لحاظ سے یہ سب سے اچھی سواری ہے